हमरासभक जमानामे ब्रह्माण्डके विषयमे अध्ययनके कोइ व्यवस्था न रहै छै रहै एखन सभ ग्रहपर लोक जाइ छथि सभ देश विदेशके वैज्ञानिक लोक जिज्ञासु लोक पहुँचि रहल छथि तऽ इएहसभके अनुभव सुनै छी पढ़ाइ न कयले छी तऽ विशेष टिप्पणी झूठ फुसिके बाजयसँ असमर्थ छी